साम्बे दी जेहड़ी तुसें बोल्ली सकदे कि जेहड़ी इकानमी ऐ ओह् खेती बाड़ी कन्नै ते चलदी ऐ ते इद्धर कमाने दे जेह्ड़े साधन न ओह् बेसीकली इ'यै जां ओह् करी लैओ ऐग्री होई गेई ऐ खेतीबाड़ी गी करी लैओ ते दूआ नम्बर इद्धर गी कोई सरकारी नौकरी है ते ओह् लेई लैओ ते इ'यै दो तिन्न चीजां न अजकल्ल ते एह्दे च बड़ी जैदा चेंजिस दिक्खियां में जि'यां फैक्टरियां बनी गेदियां ते कुछ बड़ियां फैक्टरियां बनी गेइयां कुछ थोड़े जनेह् एह्दे च दिक्खेआ में कि पुल पल बड़े बने ते इ'यै जनेह् च चक्कर पैह्लें एह् हा कि इद्धर जेह्ड़ी ओह् ही अपनी पैह्ली जेह्ड़ी सरकार ही ओह् पैह्लें बी ठीक गै हा जम्मू कश्मीर इ'यां इस्सी मंदरें दा शैह्र बी बोलदे हे ते अजकल्ल ते काफी जैदा दिक्खी जाए ते इम्प्रूवमैंट असें मतलब होई ऐ इद्धर तरक्की होई दी ऐ इद्धर एह्कड़े लाकें च ते तरक्की इ'यां निं है के तरक्की ब्हा च गै होई गेदी काफी साढ़े लोकें जेह्ड़ी ऐ मुक मुश्शकत कीती दी ऐ बड़े दुख दर्द दिक्खे न इ'नें पैह्ले टैम च ते इक ऐसा टैम बी दिक्खे दा ऐ असें कि उत्थै रोड़ ग्रां गी जाने दा रोड़ नेईं ही होंदे हैन ते रोड़ कु'न्नै बनाने सड़कां सुड़कां एह् सब लोकें बना सरकार दे कम्म हे एह् बनाने लेकिन अज्ज तकर इ'नें जेह्ड़े रोड़ न ओह् बनाई निं सके है एह् ते दो ज्हार इ'यै स ठारां सतारां ठारां दी गल्ल ऐ ओह्दे बाद रोड़ बनना शुरू होए काफी जैदा इम्प्रूवमैंट होइयां काफी लोकें दे जेह्ड़े जीवन च न सुधार आए सुधार बी ठीक ठाक आए लोकें केह् कीता कि थोह्ड़े थोह्ड़े आखो कि जां ते सरकार ने थोह्ड़ा जनेहा दित्ता इ'नें गी पैसै पूसे दित्ते न जेह्दा अजकल्ल हाईवे बने दे न जेह्ड़े ते लोकें दियां जेह्ड़ियां जमीनां जेह्ड़ियां बी ऐ हियां उत्थूं बी इ'नें गी पैहे मिले ते ओह्दी ब'जा कन्नै बी काफी जैदा डिवैल्पमैंट जेह्ड़ी ऐ सानूं दिक्खने गी मिली ऐ ते ऐसे निं ऐ कि जम्मू कश्मीर च अग्गें निं लेकिन सरकारां कम्म करन ते शैल तरीके कन्नै ते डिवैल्पमैंट हर ज'गा होई सकदी ऐ होर बाकी अगर दि साढ़े लोकें पर ते काफी असर पेआ इ'नें चीजें दा कि इक टैम पर होंदा हा कि सानूं अगर कुतै जाना होंदा हा ते अस पुजदे नेईं हे जां ते रस्ते च खोब्भा होना जां कुतै एह् लब्भी जाना गारा पेई जाना लब्भी जाना ते कच्चियां सड़कां होंदियां ही साढ़े टैम ते ओह्दे बाद केह् होएआ कि जिन्नां जिन्नां देश जिन्नां जिन्नां जिन्नां साढ़ा होएआ बड्डे अस होंदे गे इ'यां इ'यां सड़कां बी दिक्खियां असें बनदियां ते असानी बी होई जाने गी इद्धर उद्धर कुतै जाना होऐ ते पुज्जी जंदा बंदा अराम कन्नै अजकल्ल बाकी एह् ऐ कि साढ़े बड़े सारे अस जेह्ड़े देसी कम्म करने अस जिन्नां होर कोई बिजनस पाई लेआ ओह् बी चली जंदा अजकल्ल ते बिजनस होई गेआ करी लेआ बंदे ने जां कोई दकान शकान खोह्ल्ली लै जां सीमैंट दी कुछ ओह् करी लै ध्या़ड़ियां लाई लै जां फिर सरकारी नौकरी दी त्यारी करी लै इद्धर ते बेसीकली जैदातर क्रेज जेह्ड़ा ऐ ओह् सरकारी नौकरी दा गै ऐ ते लोक जमीनदारी बी बड़ी करदे इद्धर ट्रैक्टर हैन रक्खे दे सारें ते सारे जमीनां बांह्दे रांह्दे बांह्दे बी हैन ते बाकी ते काफी जैदा एह् दिखेआ में इद्धर कि पैसे च जेह्ड़े लोकें दे थोह्ड़े जनेही इम्प्रूव ओह् आई ऐ कुछ चेंज होएआ ऐ लोकें दे जिंदगी च थोह्ड़ा जेहा इ'नें गी स्हूलियत जेह्ड़ी ऐ ओह् मिलन लगी ऐ बाकी गौरमैंट दी बड़ियां जैदा स्कीमां चली दियां जिन्नां कृषि योजना ते होर दो तिन्न किसान योजना एह्दी ब'जा कन्नै बी लोकें गी काफी मिलेआ ऐ मुआबजा मिलेआ ऐ कि जिन्नां इक बारी इत्थै होएआ हा कि ऐह्न पेई ही इक बारी शैल ऐह्न पेई ते साढ़े जेह्ड़ी फसलां ही ओह् बर्बाद होई गेइयां लेकिन बर्बाद होने दे बाद अस तसीलदार हुंदे कन्नै मिले कि इ'यां इ'यां महाराज एह् गल्ल होई गेई ऐ ते फिर उ'नें काफी मदद कीती साढ़ी उ'नें फसल बीमा दे तैह्त सानूं मुआबजा दिलाने दी कोशिश कीती ऐ पूरी होर बाकी ते दुनिया च ठीक ठाक ऐ चला दा होर बाकी ते इद्धर जम्मू कश्मीर च ठीक ठाक ऐ चला दा होर लोकें जेह्ड़े ग्रां न उद्धरां ते उद्धर बी डिवैल्पमैंट काफी जैदा होआ दी ऐ बी आर ओ जेह्ड़ा ऐ बार्डर रोड़ आरगैनाइजेशन इत्थै रोड़ बनाए करदा ऐ ते रोड़ बी बन रेह् ऐं रोड़ बी बना दे ते कन्नै इक प्लैन जेह्ड़ा ऐ ओह् बनाने दी कोशिश इस टैम उप्पर चला दी ऐ कि इक हां रोड़ जेह्ड़ा ऐ ओह् जिन्ने बी बार्डर एरिया न इद्धरै दे ओह् उनको उ'नें गी लेइयै सारें गी कनैक्ट करै होर जेहड़ा इक डिवैल्पमैंट दा जेह्ड़ा साढ़ा मुद्दा ऐ ओह् थोह्ड़ा अग्गें जो होऐ होर लोकें दी लाइफ च थोह्ड़ा जनेहा सुधार आया कि औना जाना असान होई गेआ दूआ नम्बर कि कोई असानी मतलब थोह्ड़े जेह् लोकें कोल पैसे आई गे हून कि जां कि इत्थै इका ऐ जेह्ड़ी होंदी ऐ अपनी कारोबार जेह्ड़ा ऐ थोह्ड़ा जनेहा चलेआ ऐ साढ़ा हून ते ओह्दी ब'जा कन्नै बी पैहे आए ओह्दी ब'जा कन्नै बी डिवैल्पमैंट होइयां त्रिया नम्बर एह् ऐ कि थोह्ड़ा जनेहा मतलब लोकें गी हून पता चलेआ ऐ जिन्नां कि इंटरनैट्ट कनैक्टीविटी इद्धर मिली ऐ इ'यां ते महाराज कुछ होंदा निं हा हून कनैक्टीविटी जेह्ड़ी ऐ इद्धर पुज्जी ऐ साढ़े कोल सानूं इटंरनैट्ट कन्नै पता चलेआ कि नैट्ट बी होंदा ऐ कोई चीज वैदर रिपोर्ट मतलब कोई ओह् कोई मतलब अज्ज दा मौसम कि'यै जनेहा जि'यां अस उद्धरूं दिक्खी लैन्ने होन्ने आं अजकल्ल ते इक प्रापर तरीके कन्नै अस केह् करने होन्नें कि कुछ अगर करना होऐ ते ओह् करी लैन्ने होन्नें कुछ बनाना होऐ कुछ इ'यां कुछ राह्ना बाह्ना होऐ ते उस्सी अगर असें सानूं दिक्खना होऐ ते अस नैट्ट उप्परूं उस्सी दिक्खी लैन्नें कि केह्ड़ी केह्ड़ी चीज जेह्ड़ी ऐ ओह् बनी सकदी ऐ इद्धर दूआ नम्बर इद्धर कि इद्धर पैह्लें एह् ऐ कि इक चीज दा बड़ा नुक्सान बी होएआ सानूं कि इद्धर बड़े पैह्लें बूह्टे लभदे हे जेह्ड़े ओह् हैन्नी अजकल्ल लभदे हैन ते ओह् आह्ले लोक बी काफी चेंज होई गेदे पैसे औने कन्नै लोक जेह्ड़े न ओह् थोह्ड़े दूर होआ दे न सोसाय मतलब अपनी इक पह्चान निं बना दी इक दुए कन्नै कनैक्ट हून जि'यां कम्युनिटी कोई बनानी होऐ ते ओह्दे च बड़े गै शर्मशार बी होंदे न केईं बारी होर अमीरी गरीबी दा बी कनस ओह् बी आई गेदा ओह् बी होर लोकें दी अगर शिक्षा च दिक्खेआ जाए ते ओह् बी बड़ा सुधार लब्भेआ पैह्ले लोक जेह्ड़े हे ते अनपढ़ होंदे हे सरकारी नौकरी दी त्यारियां निं ही होंदियां पूरा दिन ओह् खेतरें च गै लग्गी रौह्ना उ'नें तां मसा गै कुतै बेह्ल लग्गनी कुतै कि किश होर बी करना जिंदगी च ते मसा गै कुतै बेह्ल लग्गनी फिर अजकल्ल एह् ऐ कि पैह्लें लोकें गवां बी रक्खी दी होंदियां ही ते हून जेहड़ा दिक्खेआ जाए ते हून जेहड़ा जिन्ना जिन्ना टैम निकला दा अजकल्ल ते ऐसा कुछ निं है चेंज ते कक्ख निं होएआ लेकिन एह् है कि सानूं इक चीज दा दिक्खने गी मिलेआ कि चेंज ते कक्ख थोह्ड़ी जनेह् लोक न जेह्ड़े नौजोआन न ओह् पढ़ा लिखा दे न थोह्ड़े जनेह् थोह्ड़े अपने करियर दे बारै सोचा दे न होर अग्गें बी एह् इद्धरा दे जिन्ना लाके दे बड़े लोक जेह्ड़े न ओह् एह् शिक्षा लेई लेइयै गै पढ़ाई करियै करियै गै ते अग्गें जा 'रदे न अग्गें बधा दे न अपनी जिंदगी च सरकारियां नौकरियां लै दे न जेह्ड़ा इद्धरा दा ओह् ऐ ते कन्नै कन्नै जेह्ड़ा ऐ ओह् बी ओह् बी चलाई जा'रदे केह् आखदे ओह् उस्सी अपना खेती बाड़ी बी कन्नै कन्नै चलाऽ दे कन्नै कन्नै रक्खा दे उस्सी कोई जरूरत पवै दी ते इ'यां सोर्स आफ इनकम जेह्ड़ा ई ऐ ओह् इक उप्पर निं हैन ते दो तिन्न कोशिश करा दे अजकल्ल दे जमान्ने च कि थोह्ड़ा होर पैहा आवै कुसै होर तरीके कन्नै लब्भी जाऽ कोई ध्याड़ियां श्याड़ियां लाई जान दूआ नम्बर इद्धर में नोटिस कीता कि जेह्ड़ी हैल्थ जेह्ड़ी ऐ साढ़ी जेह्ड़ी साढ़ी सेह्त ऐ ओह् ओह्दे उप्पर बी थोह्ड़ा जनेहा बड़ा ध्यान लोक देना शुरू करी गेदे न पैह्लें लोक जेह्ड़े होंदे हे ओह् कम्म बड़ा करदे हे जोर होंदा हा उं'दे च ते इक तरीके दा कोई अगर उ'नें कुछ करना होंदा हा जिंदगी च ते कुछ ओह् करदे हे बर्जिश करदे हे ते कोशिश करदे हे कि ओह् करन थोह्ड़ियां ऐक्स एह् करन बर्जिश करन थोह्ड़े डंड बैठक मारन ओह्दी ब'जा कन्नै अपनी सेह्त बनांदे हे अजकल्ल हून थोह्ड़ा जनेहा चेंज होई गेदा होर पैह्लें लोक जैदा बमार बी नेईं हे पौंदे हैन अजकल्ल दे लोकें च जिन्ना गै ञ्याणे होंदे न ते चश्मे लग्गी जंदे न उं'दे अक्खें च पता निं केह् खंदे न ते अजकल्ल यूरिया बी इक मी लग्गा दा ख'ल्ल जेह्ड़ा जमीन दे होंदा ऐ ओह् बी बड़ा मिक्स होई गेदा ऐ बिच्च इं'दे ते यूरिये दी ब'जा कन्नै बी अक्खां बड़ियां खराब होन लगी दियां न ओह् बी इक मसला ऐ ते हल ते कोई लभदा निं सरकारी सरकार गी बी चाहिदा कि एह्दे पर ध्यान देऐ थोह्ड़ा यूरिया यूरिया ते अगर यूरिया ऐ ते ओह्दा बी तोड़ नीम दी जेह्ड़ियां पत्तियां न उस्सी बी मलाइयै कुछ बनाऽ जेह्ड़ा ख'ल्ला आह्ला पानी जेह्ड़ा ऐ ओह् थोह्ड़ा ठीक ठाक करो ते होर बाकी ते बरखा पौग ते इत्थै फसल होनी फसल होग ते लोकें रुट्टी खानी जे फसल गै निं होग ते फिर कु'त्थै जाना असें ते मैक्सीमम ते इ'यै ऐ कि इद्धर लकड़ी भई लकड़ी बी केईं बारी अस कट्टी लैन्ने होन्नें जंगला दी गै ते ओह् बी बड़ा इ'यां घट्ट घट्ट इ'यां चुनी चुनियै ख'ल्लूं जेह्ड़ी लभदियां न जंगल मुक्की गे होर अजकल्ल ते ओह् बनी गेइयां रोड़ां बनी गेइयां फिर जोह्ड़ा उस्सी कट्टी कट्टी जंगलें गी ते रोड़ां बनाऽ करदे ते एह् बी ऐ इक साढ़ा तरीका ते होर अगर दिक्खा जाए ते पैह्लें जेह्ड़ी हे लोक हास्पिटल बी घट्ट गै औंदे हे इत्थै बिरला होंदा हा जेह्दे कोल कोई इ'यां होंदे हे पैह्लें इत्थै देसी क्हीम होंदे हे उं'दे कोल गै फ्ही नालेज होंदी ही बंदे दी नस दिक्खयै दस्सी ओड़दे हे कि केह् प्राब प्राब्लम ऐ अजकल्ल दे जेह्ड़े डाक्टर न ओह् पैह्लें दसदे कि महाराज एह् गल्ल ऐ ते एह् गल्ल ऐ ते ओह् बी इक समस्या गै ऐ बनी दी बाकी आह्ले जेह्ड़े पराने डाक्टर हे ओह् सब किश जानदे होंदे कि कि'यां केह् करना अजकल्ल दे जेह्ड़े डाक्टर न ओह् पैह्लें दूइयां टिक्कियां दिंदे न ते ओह् बी ठीक ऐ टिक्कियां बी खानी चाहि दियां न लेकिन जेह्डियां पैह्लें साढ़ी जेह्ड़ियां खराकां ही ओह् उ'ऐ लेई रौह्न ते फिर मजा औंदा ऐ ते थोह्ड़ा जेह्ड़ा साढ़ा ओह् ऐ सेह्त ऐ ओह् ओह्दे च बी फर्क पौंदा ऐ होर पैह्ली खराकें च एह् होंदा ही कि ओह् देसी तरीके कन्नै गै इलाज करी ओड़दे हे जिन्ना कुसै गी कुछ बी है ते उस्सी जवैन देनी इ'यै लेई चीजां